सिंधी समाज जी परंपरा खे पाण झूलेलाल खे मञंदा आहियूं लेकिन हीअंर ॾिसंदा आहियूं त पाण गणेश उत्सव खे ॾाढो महत्व ॾींदा आहियूं ऐं माता खे बि पूॼंदा आहियूं इन करे घर घर में लॻभॻि मायूं सिंधी चाहे गुजराती वणेटाणी सभु भई गणेश रखंदा आहिनि ऐं सिंधी माता खे मञंदा आहिनि माना माता रखंदा आहिनि इन करे सभु ॼणा चवंदा आहिनि भई गणेश उत्सव भई मल्हाइजे ऐं माता खे बि पूॼा कजे इन करे सिंधी समाज में असां झूलेलाल खे ॾाढो पूॼंदा हुआसीं हाणे गणेश उत्सव खे महत्व ॾींदा आहियूं ऐं माता राणीअ खे बि महत्व ॾींदा आहियूं